एक बार की बात है कहीं मुझे पहाड़ों पे जाना बहुत अच्छा लगता है बहुत प्यारा लगता है लेकिन अभी मैं बाहर तो नहीं जा पाया लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड में एक पूर्णागिरि है तो पूर्णागिरि मैं करीब छह बार या पांच बार गया हूँ तो मुझे टहलना बहुत अच्छा लगता है बट एक तरफ़ से ये आ जाता है कि कुछ समय पहले जब मैं जाता था तब बहुत अच्छा लगता था लेकिन आज ये समस्या है जैसे कि अब चलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है उमर का तकाज़ा है लेकिन जब मैं जाता हूँ यहाँ से उला के दस बारह पहुँचता हूँ या कभी कभी ट्रेन से पहुँचता हूँ टनक पुर उतरता हूँ टनकपुर से मैं गाड़ी ले के पहले खोला पहुँच जाता हूँ खोला पहुँचने के बाद जब मुझे वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है तब देखिए ताज़ा नहर अच्छी लगती है मुझे देखने में लगती है उसके बाद जब मैं ऊपर माता रानी के दर्शन में पहाड़ों में पहुँच जाता हूँ वो जगह कहीं मुझे इतनी हरियाली और झरने और ये आपका नदी साथे में बहुत अच्छी लगती है इतना प्यारा लगता है कि मेरा दिल करता है कि मैं वहीं पे अब मैं वापिस ना जाऊं पर ऐसा तो नहीं हो सकता है लेकिन मैं कुछ समय वहीं पे बिताता हूँ पहाड़ियों पे ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है और वहाँ पे कुछ टाइप की और पहाड़ियां हैं कुछ झरने हैं वो देखते ही देखते पूरा नज़ारा इतना सुन्दर लगता है और एक बार की बात है कि मैं एक बार पूर्णागिरि गया तो वहाँ पे रात पहाड़ियों पे हो गई और नीचे का शहर एक जगमग जगमग जैसे जुगनू चमक रहे होंगे इतना प्यारा दृश्य था वो दृश्य इतना सुहाना था कि आज मैं जब वापस आया टहल के तो मुझे वो दृश्य जब मैं आँख बंद करता हूँ तो मुझे वो बहुत प्यारा लगता है इसलिए मुझे टहलना सबसे ज़्यादा तो पहाड़ियां अच्छी लगती हैं कि जैसे कि हमारा पहाड़ी इलाका बहुत है जैसे कि केदारनाथ है बद्रीनाथ है वहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसी समस्या आ गई कि ठंडक पड़ गई अभी जैसे पिछली बार हम पूर्णागिरि गए थे तो पूर्णागिरि में ऐसा हुआ कि एकदम से धूप थी धूप होने के बाद इतनी बारिश हुई बारिश में मैं सीढ़ियों पर खड़ा था इतनी कड़कड़ ठंड थी मतलब बारिश हुई कि मुझे ठंडक लगने लगी मुझे भी एहसास होने लगा कि मुझे एक कम्बल मुझे एक कम्बल की ज़रूरत है लेकिन कुछ अचानक देखते देखते ही सिर्फ़ पन्द्रह या सोलह या अठारह मिनट की टाइमिंग पे इतनी तेज़ धूप खिल उठी धूप जब खिल उठी फिर उमस पैदा हो गई उमस पैदा हो गई लेकिन पहाड़ियों का नज़ारा ही कुछ ऐसा है कि देखते ही देखते पहाड़ियों का नज़ारा बनता है इसलिए मैं पहाड़ियां टहलना बहुत पसंद करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है